हेलौ औ आं माबा मिथिसार बुंदों मिथिसार बुंदों आं चिरांनि माबानिफ्राय मा होनो बिजनिनिफ्राय नोंथाङा चिरांनि नामा माने नोंथांखौ खोनादों माबा साहा बागाननि भेखेनसि नामा आं इख्सफेरियेन्सथ' दङ औ इसे औ बेखायनो आं सोंहरदोंमोन आरो ना माबायाव भेखेनसि दं नामा साहा बागानाव आं दासान्दि फिएस मावदों आरो फिएसनि एक्सफरिएन्स एसे ग्रेजुएतआवनो नागारदों

औ भेखेनसिया दंना औ औ औ औ इनथारबिउ हैनांगोनना औ औ जागोन होनब्ला माला जागोन देटआ आं थांनांगौवा रेनजार फैगोन ना खबर हरबानो जाबाय

औ औ दे आं औ सियर जाखागोन दे बेखौनो सोंहरनाय जादोंमोन